ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بازار میں تیار کیے گئے کپڑوں سے بہت مختلف ہیں اس طور پر کہ ہاتھ سے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کی سلائی بھی مضبوط ہوتی ہے اور کپڑا بھی اچھا ہوتا ہے ٹکاؤ دار ہوتا ہے اور کپڑا بھی بہت بہترین ہوتا ہے ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بازار میں ہونے کے باوجود لوگ سلے ہوئے کپڑوں کو اس لیے خریدنا پسند کرتے ہیں کیونکہ سلے ہوئے کپڑے ٹکاؤ دار ہوتے ہیں اس کی سلائی مضبوط ہوتی ہے اور زیادہ دنوں تک چلتا ہے جلدی پھٹتا نہیں ہے برعکس اس کے بالمقابل ریڈی میڈ والے کپڑے میں سلائی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی جلدی پھٹ جاتا ہے اور بہت دنوں تک پہنا نہیں جا سکتا ہے لیکن جو ہاتھ سے جو سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں جو تیار کیے جاتے ہیں ہاتھ سے ان کپڑوں کو زیادہ دنوں تک پہنایا پہنا جا سکتا ہے استعمال کر سکتے ہیں اور اچھا بھی ہوتا ہے